شادیوں میں پانی کا انتظام کے لیے اگر کیٹرنگ کا ہوا تو کوئی پکوان کے لیے مسئلہ نہیں رہتا اور رہا سوال اگر کیٹرنگ کا نہیں رہا تو عموماً تو شادی کھانے والے ہی پکوان کے لیے دستیاب دے دیتے ہیں پانی اور اس رہا سوال دعوتیوں کے لیے پینے کے پانی کا اس کے لیے آج کل پانی کے پلانٹس ہو گئے اور ان لوگوں کو آرڈر دے کے آ پانی صرف کرواتے ہے یا پھر بوٹلوں کا انتظام کر دیتے ہے آدھے لیٹر یا ایک لیٹر کے بوٹلوں کا